ویڈیوکان کا واشنگ مشین بیسٹ واشنگ مشین ہے جس میں کپڑے جو سو بہت صفائیت سے دھلے جاتے ہیں اور اس کی وارنٹی بھی بہت اچھی ہے اور لائف لانگ جو سو آپ کو جو سو کپڑے دھونے میں جو سو نےمدد کرتا اور آپ ریجینیبل پرائس میں آپ کو اولیبل ہوتا ہے یہ جو سو آپ کو اس میں زیادہ خرچہ کرنے کی بھی نہیں پڑتی کیونکہ اس کی سروس بہت بہترین ہے اور آپ لمبے وقت تک اس کو استعمال کر سکتے ہے اور کپڑوں کو ذرا نقصان نہیں پہنچاتا یہ مشین اس کی یہ خاصیت کیا ہے بولے تو انہیں بہت اچھے طرح سے کپڑے دھوتا اور کپڑے دھونے کے بعد اس کے اندر ایک سسٹم کپڑوں کو سکھانے کا بھی ہے وہ بہت بہترین سسٹم ہے آپ کو جو سو کپڑے دھونے کے بعد تاڑ پہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کپڑے دھونے کے ساتھ ہی آپ اس کو نچوڑ کر جو سو ہاٹ باکس کے جیسا ہے اس کے اندر ایک جس میں کپڑے سوکھ جاتے آپ آپ کہیں جانا ہے آپ کو جلدی ہے کسی فنکشن وغیرہ میں جانے کرنے کی اب جلد جلد سے آپ کو کپڑے سکھانا ہے تو مینیمم تاڑ پہ ڈالیں آپ تو جو سو دو سے تین گھنٹے ہوتے اس کو سوکھنے میں لیکن اس واشنگ مشین میں ایک ایسی فیسیلٹی دیا ہے کہ جس میں آپ جو سو کپڑے سکھانے کے اس میں باکس میں اس کو ڈال دیئے تو جو سو پانچ سے دس منٹ میں کپڑے سوکھ جاتے آپ کے تو ٹائم کی بچت بھی ہے اس میں اور جو سو آپ کو زیادہ پریشانی بھی ہوتی نہیں ہے اس میں تو آپ سب کو میری ایڈوائس ہے کہ آپ جبھی بھی جو سو واشنگ مشین لینا چاہے تو جو سو میرا مشورہ ہے آپ لوگوں کو کہ آپ ویڈیوکان کا واشنگ مشین ہی لے کیوں کہ اس سے آپ کو بہت سارے جو سو فائدے حاصل ہوں گے شکریہ